ہاں میرے شہر میں ایک لائبریری ہے جس میں کہ بہت ساری کتابیں ہیں اردو کی ہندی انگلش اور بھی سنسکرت وغیرہ ان سب چیزوں کی وہاں پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں میں اس میں سے ایسی قسم کی کتاب پڑھنا چاہتی ہوں جس میں مطلب انسانوں کو پرکھنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہو انسان کو پرکھنا کیسے ہے کیسے اس کیسے جاننا ہے کہ وہ انسان صحیح ہے یا غلط ہے وہ انسان اچھے اچھا ہے یا برا ہے اس چیز کو پرکھنا چاہتی ہوں ایسی کوئی کتاب ہوتی تو میں ضرور پڑھتی اور شاید ہوں گی بھی ایسی کتابیں لیکن شاید اب تک مجھ مجھے نہیں ملی ہے تو اگر میرے جو شہر میں لائبریری ہے میں اس میں سے بس ایک یہ کتاب پڑھنا چاہوں گی کہ انسانوں کو کیسے پرکھنا ہے کیسے ان کی سچائی کا پتہ لگانا ہے کہ انسان جو اتنا جھوٹ بولتے ہیں فریب کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہوتا ہے یہ سب کرنا تو میں بس ایسی کتاب پڑھنا چاہتی ہوں جس میں انسانوں کو پتا لگا